बच्चों को इस्कूल में एडमिसन दिलाने के लिए फ़ीस का विवरण जैसे कि अगर हम एक विकसित शहर की बात करते हैं तो विकसित शहर में अभी के समय पे साठ हज़ार से सत्तर हज़ार रुपये सालाना फ़ीस का भुगतान किया जा रहा है वो भी छोटी क्लास के बच्चों के लिए बड़ी क्लासों में एक लाख से डेढ़ लाख और इस प्रकार से हम जो विकासशील अगर शहरों की बात करते हैं तो विकासशील शहरो में तीस हज़ार से चालीस हज़ार रुपये और बड़ी क्लास के बच्चों के लिए फिर एक लाख तक फ़ीस पहुँच जाती है हम गाँव की बात करें तो गाँव में अगर विकसित गाँव हैं अच्छे गाँव हैं जिनमें सारी सुविधाएँ हैं उन गाँओं की बात करें तो लगभग लगभग डेढ़ हज़ार रुपये मासिक या फिर अठारह हज़ार रुपये सालाना बोल सकते हैं हम लेकिन अगर वहीं हम छोटे या पिछड़े गाँव की बात करें तो कम से कम वहाँ पे फ़ीस पाँच सौ से एक हज़ार रुपये मासिक या पाँच हज़ार से दस हज़ार रुपये सालाम सालाना फ़ीस का भुगतान किया जाता है